भारताव नुनो मोननाय माखासे देरसिन आबहावायारि जेंनाफोरानो जादों जेरै बार गुबुंले जानाय जोंनि जायगायाव जोंनि दा थाग्रा जायगायाव गोदोहाय गोबां बिफां लाइफांफोर जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दा नायनो थाङोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिंआव माखासे हाग्रामाफोरखौ दानफायजोबनाय जाबाय एबा बोस्रांजोब्बाय फोसाब फोसाबजोबनाय जाबाय आरो बिसोरनिफ्राय दंफां लाइफांफोरखौ लानानै सुबुंफोरा दानाय लुनायाव न' बां बानायनायाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय आबहावा जायनि थाखाय जोंनि सोरगिदिंआव

अक्सिजेननि अक्सिजेननि एमाउन्टा खमायबोनो हमबाय आरो कार्बन दाइ अक्सायडा बांगासिनो दङ आरो बिनि सायाव गोबां गारि मथरफोरानो पेट्रल दिजेल बाहायनानै खारग्रा गारि मथरफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनायाबो जोंनि बारखौ गुबुंले खालामो जोंनि ओमफ्रायसो हाजो हालाफोरखौबो जावनानै बेफोर बेफोरनि हाफोरखौ मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा जौगानायनि नामाव बेफोरखौ लाबोनानै लामा दथा बानायनायाव बाहायोजोबो आरो दैमाफोरावबो बबेबा बबेबा जायगायाव रानबोजोबनो हमबाय थांनाय माखासे बोसोरफोराव होननो हायोमोनब्ला थांनाय बोसोरफोराव जोंनि आथिखालाव जोङो बांसिन अरन बिफां लाइफांफोर हाजोमाफोर हाजोफोर दैमा दैसाफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय जिसिबां बोसोरानो बारबोदों एसेबांनो जोंनि आथिखालाव जोङो बिल्डिं लामा दखानफोरखौ जे जोङो दा नुबोनो मोननाय जाबाय आरो बोथोर सोलायनायखौ होननो थाङोब्ला जे बायदि जोङो बोथोर खौ जोङो जेरै जि बोसोर सिगां गोजां बोथोरा जेरैबादि गोजां बोथोराव जेरैबायदि गोजाङोमोन दिनैनिखौ होननो थाङोब्ला गोजां बोथोराव एसेबांबो गोजांनायखौ जोङो मोननो हाला माब्लाबा समावथ' गोजां बोथोरावबो जोङो फांखा सालायनांगोसो जालायो आरो दैज्लां बोथोरखौ होननो थाङोब्ला दैज्लां बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जाबोनो हमदों दैज्लां बोथोराव सिगांनिफ्राय जोङो नायबोनो हमोब्ला दानियाव जोङो बांसिन दैबाना नुबोनो हमदों आरो गोलोम बोथोराथ' गारजिसिनबाव ओरैनोबाबो गोजां बोथोराव जों गोजां बोथोर बादि नुनो मोनखाया एबा मोनदांखाया गोजां बोथोरखौ बांसिनानो गोलोम बोथोर बायदिसो जोङो मोनदाङो आरो गोलोम बोथोराव जोङो

गोलोम बोथोराव बांसिनसो गारजि जानो हमबोदों गोलोम बोथोराव बांसिन गरमसो जोङो मोनबोनो हादों बिनि जाहोनानो जादों जोङो जोंनि खाथि खालायाव जेबो अरन गैला बिफां लाइफांफोरखौ दानफायजोबनानै न बां लुनायाव बाहायजोब्बाय आरो बेफोरनि थाखायनो जों गोलोम बोथोराव बांसिन गोलोमनायखौ जोङो नुबोनो हमदों आरो